हमसभ बहुत बचपनेसँ माछ मारैके सिखैत रही बचपनमे हमसभ एकतऽ हमरा सभकेँ एक तऽ हमरा सभकेँ एथी नहि यऽ माछ मारैके लेकिन हम सभ एकटा हमर सभकेँ लए रहै माछ मारैके बच्चेसँ हमसभ बच्चेसँ माछ मारैत एलहुँ दोस्त सभकेँ साथ दोस्त सभकेँ साथ माछ मारैत रहलहुँ वन्शी लगा कऽ कहिओ जाल लगा कऽ तऽ वन्शीमे हमसभ बोर देलहुँ कहिओ डोकाके कहिओ आटाके कहिओ इचना माछके कोनो से कोनो वन्शीमे दए कऽ माछ मारैत रहलहुँ माछ मारिकऽ घर लऽ गेलहुँ घर लए कऽ सभ दोस्त महिम सङ्ग बनाकऽ खेलहुँ बहुत स्वादिष्ट लागल सब भाय बहिन बैस कऽ खेलहुँ